پانی کو صاف کرنے کے لیے کچھ گھریلو طریقے ہیں جیسے کہ لال مرچ پاؤڈر پانی میں تھوڑا سا لال مرچ پاؤڈر ملا کر ابالیں اس سے جیوینوں اور کٹانوں کو مارنے میں مدد مل سکتی ہے دوسرا ایک اور طریقہ ہے نیمبو کا رس پانی میں نیمبو کے رس کچھ قطرے ملا کر چھوڑ دیں نیمو کے اینٹی سیپٹک خصوصیات پانی کو صاف کرنے میں مددگار ثابت ہو سکتی ہے

پانی میں تھوڑا سا نمک اور سرسوں کا تیل ملا کر ابالیں یہ جیو بیکٹیریا کو مارنے میں مدد فراہم کر سکتا ہے چوتھا طریقہ ہے اجوائن کا پانی پانی میں تھوڑی سی اجوائن ملا کر ابالیں اس سے پاکھن کرنے کی کریا میں بہتری آ سکتی ہے اور پانی صاف ہو سکتا ہے پانچواں طریقہ تلسی کی پتیاں تلسی کی پتیوں کے استعمال سے ہم پانی میں کچھ تلسی کی پتیاں ملا کر چھوڑ دیں تلسی کی اینٹی بیکٹیریل خصوصیات پانی کو صاف کرنے میں مددگار ثابت ہو سکتی ہیں